मुंहिंजे रंधिणे में कई तरह जा ॿासण आहिनि जीअं तई कूकरु तओ सिपिरी चकिलो बेलन प्लेट कटोरी चमिचो केवी खुरिपी छाणी ॿाटी जो कूकर वधिणी मंधिड़ो ढकु रिकेबी हांडी तसिरी केवी लोटो लोटीअ लोटी इहे सभु ॿासण मुंहिंजे रंधिणे में आहिनि जीअं तई तरण जो कमु कंदो आहियां कूकरु ॿाफण जो कमु कंदो आहे कूकर में भाॼी बि ठाही वेंदी आहे तओ रोटी नान पचाइण में सिपिरी में चांवर भाॼी ठाहिण में चकिलो बेलण रोटी वेलण में कटोरियूं में रोटी पचींदी आहियां चमच घुमाइण जे कमु ईंदो आहे खाइण में कमु ईंदो आहे खुरिपी छाणी खुरिपी ढकण जो कमु खुरिपी सां त भाॼी घुमाई वेंदी आहे छाणी सां छाणी वेंदी आहे ॿाटी जे कूकर में ॿाटी ठाही वेंदी आहे मंधिड़ो इन्हनि खां गॾु मां बितूं बि लोणींदी आहियां ऐं रिकेबी ढकण जे कम में ईंदी आहे तसिरी इन्हनि लोटी लोटे में पाणी भरण में कमु ईंदी आहे